पौधा उगाबैके लिए हमसब चिकनी मिट्टीके उपयोग करै छी ओ मिट्टीके हमसब पहिने खुरपीसँ कोरै छी फेर ओहिमे पानि पटाबै छी फेर ओहि फेर खूब बढियाँ सँ कोरि कऽ ओहिमे ओहिमे पानि पटाबै छी फेर दोसर दिन ओइमे मतलब पौधा लगाबै छी जेनाकि गेंदाके गेन्दाके गुलाबके अड़हुलके इएह सबके पौधा लगबै छी ओहिमे हमसब कोनो खाद नहि दै छी अपन जे गाए भैंसके गोबर सब रहैया वएह सब दै छी वएह सब हमरा सबके लिए खाद भेलै तकरबाद जेनाकि पौधा सबमे कोनो कीड़ा मकोड़ा सब लागि गेल कीड़ा तिड़ा तऽ ओहिसब ओहिमे चूना सब लगाए कऽ लगा दै छियै तब ओ कीड़ा सब भागि जाइ छै